क्रिकेट तऽ बहुत अच्छा छै कयल जाइ छै हर गाँवमे होइ छै हर व्यक्ति करै छै अच्छा लागै छै मनोरञ्जन सब व्यक्ति जुड़िकऽ खेलल जाइ छै इकट्ठा होइ छै साथमे मिलै जुलै छै हर जगह टूर्नामेण्ट होइ छै बहुत अच्छा लागै छै हर गाँवके लोग इकट्ठा होइ छै पासमे आबै छै खेलै छै खेलके विचारसँ सब कोई आओर अच्छा मनोरञ्जनमे पाबै छै खुश होइ छै हर व्यक्ति साथमे रहै छै तब अच्छा लगै छै आओर खेलके दिशामे बहुत बहुत कम लोग जे छै आबै छै लेकिन कोशिश करलासँ कभी भी हार नहि होइ छै खेल खेलना चाही क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल छियै हर कोई व्यक्ति पसन्द करै छै दोसरो गाँवके तेसरो गाँवके हर गाँवके व्यक्ति आबै छै इकठ्ठा होइ छै आबै जाइ छै फेर खेल होइ छै क्रिकेट खेलैके बाद जे छै सङ्गमे इन्ट्रेस्ट होइ छै तऽ सॉन्गो गावल जाइ छै आओर सॉन्ग गाबैके बाद जे छै से ओहोमे इकठ्ठा होइ छै पब्लिक बहुत जगहसँ आबै छै मनोरञ्जन कयल जाइ छै मस्ती आबै छै